हैलो नमस्ते सर नमस्ते सर सर के हाल ऐ

अच्छा एह् कसान बोल्ला ना में इत्थुआं आं अच्छा अच्छा ते होर सर एल्लै केह्ड़ी सब्जी कोई ज्यादा लग्गा दी ऐ कोई पता तुहेंगी अच्छा ओह् कदूं चलना अच्छा अच्छा अच्छा सर कन्नै मक्कें गी मक्कें गी कीड़ा बड़ा लग्गा दा कोई नुआढ़े आस्तै कोई ऐ कोई दवा शवा कोई आई दी कोई

अच्छा अच्छा ते कोई कनके दा कोई नमां बी औग कोई देयो कोई थोह्ड़ा जेहा होग अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही कन्नै सर ओह् इक मतलब इयां औंदे कोई दिक्खो हां जियां हुन एग्रीकल्चर आह्ले दिंदे होई खोंखड़ु बगैरा इयां कोई गुड्डने गड्डने गी दंदी दुंदी दिंदे एल्लै फ्री स्कीमां आंदियां सर ओह् अजें धोड़ी आइयां नी केह् चक्कर केह् ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक